میں نے شاپسی ایپ سے بینگلس منگوائے تھے جو کہ مجھے بہت پسند آئے ان کا کلر بہت سندر تھا اور ان کا ڈیزائن بھی بہت اچھا تھا وہ بینگلس میرے ہاتھ میں بہت سندر لگ رہے تھے مجھے مجھے وہ بہت پسند آئے اور وہ کافی سستے بھی تھے اور میرے گھر والوں نے بھی بہت تعریف کی بینگلس کی اور میری فرینڈس کو بھی بہت پسند آئے وہ بینگلس میری چاچی نے بھی شاپسی ایپ سے وہ بینگلس منگوائے اور ان ان ان کو بھی بہت پسند آئے ان بینگلس کا کلر ایسا تھا کہ وہ ہر ڈریس کے ساتھ میچ ہو ہو رہے تھے اور بہت سندر بھی لگ رہے تھے رات میں ان بینگلس ان بینگلس زیادہ چمکتے تھے اور جس سے ان کی سندرتا بڑھ جاتی تھی اور مجھے وہ بہت ہی زیادہ پسند آئے